मधुबनीक उल्लेखनीय स्थल बहुत अछि जेना की खंडहर मंदिर कुशेशर बाबा विदेशर बाबा बहुत कुछ आओर एतै कोशीक धार बहैत अछि जे की बहुत पुरा प्राचीन अछि एतौ बहुत दूर दूरक लोग स्नान करय लेल अबै छथि एतुका पानी पवित्र मानै छथि जाहि के कारण ई पानिके भरिके अपन घरमे भरिके देवी देवताक पूजा करै छनि आओर एतौ हर पंद्रह सालक बाद यज्ञ होइ छनि जे यज्ञमे बहुत दूर देश सँ दिल्ली कलकत्ता मुंबई सभसँ लोग अबै छथिन आओर दर्शन करै छथिन अगर देखल जाय तऽ एतौ एहन बहुत प्रचिलत मन्दिर छनि जेना की भऽ गेल उगना महादेव उच्चैठ भगवती आओर एतौ बहुत बड़का एगो पोखरि छथि जेकर नाम छियनि जमीना डाबर जतय के लोक देखै लेल अबै छथिन ई प्रसिद्ध जगह अछि एतौ धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा अछि जतय की जे हिन्दु धर्म मानै छथिन ओसभ आबिकऽ एतय घुमै छथिन आओर एतुका सभसे ज्यादा प्रचलित मधुबनी पेंटिंग अछि जे की देश विदेशमे बहुते प्रचिलत छै जेकरा देखैक लेल देश विदेशसँ लोग आबै छथिन ई पेंटिंग घर घर महिलासभ बनबै छथिन जे की सीखऽ क अपन सभ बर लोक क सीखऽ क बनबै छथिन आओर अहि के कारण बहुत सारा लोकक सुविधा मिलै छनि आओर इएहा पेंटिंग खरीदारी कय कऽ मधुबनीसँ सीधा देश विदेश जाइ छनि जेकर प्रसंशा सौंसे होइ छनि अगर देखल जाय तऽ ई पेंटिंग एक तरहसे बहुत सारा लोकक जे छै से काम दै छनि भूख प्याससँ नहि मरऽ दै छनि आओर एगो काम भऽ जाइ छनि जे की महिला घरसँ बाहर नहि निकलै छथिन ओहि जातिक ओहो ई काम कऽ कऽ अपन जीवन गुजारा कऽ सकै छथिन मधुबनीक ई पेंटिंग बहुत सुविधा प्रदान करै छथि हमरा आओर लोगनिक एतुका जे धर्म छनि ई पूरा विश्वमे प्रचलित छनि आओर देश विदेशसँ लोग आबै छथिन